कल बजार गेल रहिए एक पर्स पर्स लेलिए ओ पर्सो खराब भै गेलै बहुत ही घटिआ कम्पनीके रहै ई खराब आओर बोलै दोकानदार बोलै रहै कि बहुत अच्छा अच्छा है क्वालिटी का है ले लो ले लो लेकिन लेलिए तऽ ठकाइ गेलिए बहुत खराब दै देलकै एन्ने चेन टुटि गेलै ई तऽ बैगके टाँगैवला टुटि गेलै कै कम्पनी खराब कम्पनीके दै देलकै ठकि लेलकै से बैग बैगो खराब भै गेलै अच्छो नहि हिकै ओकरामे किछु अँटबो नहि करै छै छोटा दैओ देलकै आओर बैग ओ एक पर्स पर्स रहै लेबो करलिए ओहो खराबे भै भै गेलै अच्छो नहि हिकै